मेरी रसोई की बात करें हम पर्टिक्यूलर तो मेरी रसोई में काफ़ी बर्तन हैं जैसे कुकर है तो वो बेसिकली हम लोग दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं चावल बनाने के लिए यूज़ करते है दो तीन मिनट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनट का काम होता है कुकर में जल्दी कोई भी चीज़ होती है जो पक जाती है वो गैस के थ्रू भगोनी होती है तो हम उसमें दूध लेते है दूध गर्म करते हैं उसके अलावा कुछ कुछ भगोनी ऐसी एक भगोनी जैसे दूध वगैरह लेते हैं एक भगोनी है स्टेन हैंडल वाली जिसमें बेसिकली हम लोग ज़्यादातर चाय बनाते हैं उसके अलावा परात है जिसमें हम आटा गूँथते हैं तवा है जिसपे हम रोटी सेंकते हैं बेलन है जिससे हम रोटी बेलते हैं तव चकलोटा है मतलब पटला है जिसपे रोटी हम लोग बेलन के थ्रू बेलते हैं उसके अलावा ग्लास है पानी पीने के लिए कटोरी है दाल चावल ऐसा कुछ भी लिक्विड प्रोडक्ट खानें पीने के लिए थाली है जिसमें हम लोग ख़ाना अच्छे से प्रोपर्ली परोस के खातें हैं चम्मच है जिससे दाल है चावल है या पोहा है ऐसा कुछ खाने के लिए ऐसे काफ़ी बर्तन हैं जो कि हम लोग रसोई में बेसिकली यूज़ करते हैं संडासी कहते है उसे जो मतलब ऐसे गरम चीज़ें होती हैं उन्हें पकड़ने के लिए उसके अलावा गैस का लाइटर है गैस खुद एक है गैस है हाँ तो जग है पानी के लिए लोटा है जिससे हम लोग ऐसा जूठा ग्लास नहीं लेते अगर पानी पीना है किसी को तो पहले लोटा भरते हैं मटके में से फिर ग्लास में पानी डालते हैं और फिर हम लोग पानी पीते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं